प्रभास कुमार चौधरीक के दिदवल आब ओहि दिदवलमे

पत्नी आओर ओहि पत्नीक हुनका प्रति अनुराग आब लेखकक अनुराग पत्नीक प्रति ई दाम्पत्य जीवनक महान कथा थीक एहि कथामे जीवनक जे एकटा

अनुराग आ आत्मीयताक बोध होइत छै ओ अहाँक बहुत बहुत बेसी नजदीक तक खींच लेत हिनकर बाबी छनि आब ओ बारीमे बाबी अतीतमे हरायल ओ जहिया आयल रहैथ ताहि दिनका स्वरूप आब आइ ओ सोनाके कलश लागल सवारी पर एनिहार दादी बाबी आइ अँगने अँगने एक टारा तेल लेल छिछियाल फिरै छथि

सामन्ती क्षणक कथा जे सीधे नहि सामन्ती क्षणक कथा कहल जेबाक चाही चाही एकरा हम तऽ एकरा कहे छी जे संबंधक अनुरागक कथा थीक ओहि बाबीक ओ लेखक मोन रखने छै जे बाबी एतेक पैघ परिवारसॅं आयल रहै एते सुखी जीवन बीतओलके आओर ओहि सुखी जीवनमे जे सासुरमे आबि ओकर दुरहालत भेलैया तहुँमे ओ अपन श्रमक अपन अनुरागकॅं नहीं बिसरलक ई अनुराग हमरा बहुत किछु सिखबैया जे कतबौ अहाँकेॅं से दुःख हुए तकलीफ हुए ओहि अनुरागके नहि बिसरबाक चाही बाबी सभक तुलना करै छै रातिमे लेखकके खिस्सा सुनबै छै जखैन बच्चा रहैथ आब ओ तरह तरहके किस्सा ओहिमे जे नीक छै ओहिमे जे उपदेश छै से लोककथाके जीवनमे की उपलब्धता छै ई उपलब्धिक बात करैया एकहि कथामे बहुत रास समाजिक स्थिति परिस्थिति राग अनुराग सभके कहि देनाइ प्रभासे सँ सम्भव छलए तैं प्रभासक कथा हमरा ओ अत्यधिक नीक लागल